मिथिलामे शादी विवाह जब होइ छै तऽ वर वधूके देखल जाइ छै समाजके लोक जाइ छै लड़का पक्षके लोक जाइ छै लड़कीके देखैलए लड़कीके देखलाके बाद लड़काके देखै छै देखलाके बाद दुनूके सहमति होइ हइ गार्जिअन लड़काके लड़की पसन्द हो गेलै आओर लड़कीके लड़का पसन्द हो गेलै तऽ होलाके बाद बात आगे रखै छै आगे रखेलाके बाद शादीके डेट निकलै हइ डेटमे सर समाज हरेक तरहके लोक शादी समारोहमे पहुँचै छथिन पहुँचलाके बाद जे रीति रिवाज हइ आम महुआ काली अस्थान मन्दिर ब्रह्म मन्दिर सबमे पूजा कऽ हरेक गामके समाजके लोक अपन अपन मिथिलाके भाषाके हिसाब से अथी पूजाके शादी रातिके मौसममे कराबै छथिन समाजमे मण्डप होइ हइ मड़बा जे जे ठेठी भाषामे होइ हइ मड़बा मड़बापर लड़का लड़की बैठै छथिन पण्डीजी बैठै छथिन पण्डीजीके सारा विध होइ हइ अग्नि अथी होइ हइ अग्निके चारि फेरा होइ हइ बसकट्टी होइ हइ बसकट्टी होलाके बाद बिआहके रसम आगे बढ़ै हइ बराती आबै छथिन हुनका नश्ता मिलै हइ नश्ता मिललाके बाद किछु देरके बाद हुनका सभके पानी मिलै हइ पानी मिललाके बाद सब समाजके लोक कहै छथिन अहाँसभ भोजन करिके तब निकलबै आओर वर वधूके शादी अपन होतै सबके भोर तकमे होलाके बाद सुबह दस बजे तक बिदागरी होतै